ہیلو ہیلو سر مجھے آپ کے یہاں سے ٹیکسی بک کرنی ہے سر آپ مجھے ٹیکسی کا فیئر بتا دیجیے سر مجھے اپنی فیملی کے کچھ لوگوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے تو سر آپ مجھے فورچنر کا فیئر بتا دیں اور سر آپ مجھے الٹو کا بھی فیئر بتا دیں سر میں اپنی فیملی کے ساتھ قطب مینار اور جامع مسجد گھومنے جا رہی ہوں تو سر آپ مجھے ٹیکسی کا ٹوٹل فیئر بتا دینا بتا دینا سر میں آپ کو فون کر کے بتا دوں گی مجھے کتنے بجے جانا ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا تھینک یو سر